आं सोरगोयारि जाथायफोरखौ गावनि मेगनजों नुबोबाय आरो खोनाबोबाय मोनसे समाव आं जेब्ला फुंबिलियाव मासे न'नि मोसौ गायखौ गलिनिफ्राय बारियाव खाहैदोंमोन बे समाव दाइन रिंगा जाबायमोन बे समावनो धुमकेतुया सानखौ मन'यो आरो मुलुगानो खोमसि खोमलाव जायो दाउसिन दाउला गासिबो गाबस्रावजोबो अब्ला आं सोमोनाङो हे इसोर दिनै मानो बेबादि जाखो मानो खोमसि जाखो होननानै आङो सोमोनाङो आरो आं आंनि मेगन थायनैजोंनो नुदों जेब्ला साना सानजाहा सोरांबोदोंमोन बे समावनो सानखौ मन'यो बेखौनो सोरगोआरि जाथाय बुङो